السلام علیکم جی میرا کاروبار چھوٹے جعلی دانتوں بنانے سے متعلق ہے جو کہ ایک چھوٹے پیمانے کی صنعت ہے جی میں ایم ایس ایم ای رجسٹریشن کروانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے حکومت کی طرف سے قرضوں اور ٹیکس میں رعایت جیسے فوائد حاصل ہوں اور میرے کاروبار کو فروغ ملے جی اس کے فوائد میں کم سرح سود پر قرض مارکیٹ تک رسائی اور حکومتی اسکیموں میں سہولیت شامل ہیں جی میرا مشورہ ہے کہ جو بھی چھوٹے یا درمیانی درجے کا کاروبار کر رہا ہے وہ ایم ایس ایم ای رجسٹریشن ضرور کروائیں تاکہ حکومت اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے کاروبار کو قانونی اور منظم طریقے سے آگے بڑھا سکیں